आं मोसौ लायो मोसौखौ जथन' खालामनांगौ फुङाव सिखारनानै मोसौखौ नायो नायनानै मा जादों मा बेरदों गांसो जादोंना जायाखै उन्दुदोंना उन्दुआखै बेखौ नायो नायनानै जेब्ला सिखारो होमबा खाहैयो खाहैनानैै मोसौ गाइ लानायनिबो अनेख खस्ट' दं मोसौ गाइ लानानै गथ' गथाय फिसा होबा फिसाखौबो नोङो जथन' खालामनांगौ आरो गाइखेर सेरनानै गाइखोर फान्नानै आरो मोसौ फिसाफोरखौ लोमजादोंना मादों एखमबा लोमजायो एखमबा माबायो आथिं लेंग्रा जायो गांसो जादोंना जायाखै जानो हादोंना हायाखै सानसुयाव नायनानै दै दौनांगौ दै दौनानै सान्दुं दुंबा सायायाव दोन्नांगौ जेला बेलासि जायो होमबा आरो सान्दुंनिफ्राय माबानानै सायानिफ्राय बाहेरायाव दिहुन फिन्नानै गांसो जानो थाखाय दिहुन हैनांगौ जायो नङाबा जोङो मोसौ मोसाखौ बोरै जथन' खालामनो बोरै आरजिनो आरो एखमबा समाव दामब्रा नागेरबा आरो दामब्राबो होनांगौ जायो नङाबा जोङो बोरै फिनो एरनायनि थाखाय जोंहा दामब्रा होनांगौ जायो आरो फिसा आरजियाबा मानोथो लादों ओंखायनो लानो होन्नानै जोङो जथन' खालामबाय जेला जोथोनैनो खालामनानै आदर खालामनानै जोङो फेहेरो फेहेरनानै जोङो फेदेरनानै जोङो बेफोरजोंनो हाल खदाल मावनानै जायो एखमबा थेखाफ्रावबो जोङो बेखौनो फानलु फानला खालामनानै थेखा सुङो बेनि थाखायनो जोङो मोसौ मोसाबो लानांगौ जायो आरो मोसौजोंनो जोङो हालेवनानै आबाद मावो मैगं थाइगं गाइयो आरो मोसौजोंनो जोङो हासारबो मोनो बायदिसिना मोसौनि थाखायनो जोंहा बिसिबां खस्ट' गांसो गैयाबा जों गांसो हानानै होनांगौ आरो माबाबा उदै बुंदोंना बुङाखै बेखौबो जों नायनांगौ माबानानै उदैफ्रा बुङाखैबा लाबोनानै जोङो जिगाबावबो खानानै दै दौनांगौ आरो मोनाबा गलियाव खानांगौ आरो बेल' नङा दंबावो दाउ अमा लाबाबो अमा लायो आङो अमाखौबो आङो बुन्दा होसै बुन्दा होनानै मबे समाव जागोन मबे समाव मागोन आदर खालामनांगौ जेला अमा फिसाया माबायो होमबा जों अमा गन्द्रा बानायनानै होनांगोन आरो बिनिफ्राय आदारा जायोब्ला मालाबा मालाबा एंखुर संफ्लेबायनानैबो होनांगौ नङाबा जोङो अमा फिसाखौ मारै आदर खालामनो जेब्ला अमा फिसाया मोजां जायो अब्लासो जोङो मोजां दामै फान्नो हायो बिनि थाखायनो जोङो अमा फिसाखौ जोबोर जथन' खालामनांगौ जायो जेब्ला अमा फिसाया देरो होमब्ला जोङो फानो आरो बिमाखौ जथन' खालामनानै फुंखां होफिनो बिनि उनावसो जोङो अमा बिमाखौ फेहेरनानै लानो होन्नानै आरो नागेरफिनबा आरो होफिन्नाय जायो